में स्विमिंमग च दो साल पैह्लें ई तैरना सिक्खेआ जियां कि में कदूं सिक्खेआ जदूं में अपने दोस्तां नाल गेआ हा इत्थें गेआ हा कु'त्थें गेआ हा गेआ हा इक जिसी अस मैदाने पौंदा बड़े प्हाड़ें दे पिच्छें होंदा ऐ उत्थें गेदे हे ते उत्थें बड़ी सारियां डबरां न जित्थें पानी होदा रैंह्दा ऐ पानी भरदियां रैंह्दियां इंदे कन्नै ओह् हे तारुएये मिगी तारी घट्ट आंदी ही ते में चली गेआ उं'दे कन्नै न्हाने गी ते उ'नें मिगी सखाई तारी तारी सखाने शा पैह्लें मिगी डर बड़ा लगदा हा फिर उ'नें आखेआ डरने डुरना कक्ख नि होंदा चुप्प करियै पुट्ट डाई कुछ नी होंदा नेईं डुबदे अस नी तुगी डुब्बन दिंदे ते में सुट्टी ओड़ी डाई डाई पुट्टी ते चली गेआ पिच्छें पानी दे लग्गे गोते गाते लग्गे पैह्लें दो तिन बारी न्हाता जिसलै गोते गाते लग्गे पर आस्ता आस्ता सिक्खी लेई तारी तारी सिक्खना बड़ा जरूरी होंदा केईं बारी क्योंकि साढ़े ग्रां दे बिच्च रैह्ना ते पाने नाले च रैह्ना होऐ ते पानी पूनी दा जिसलै बरसांत आंदी ते पानी पूना बड़ा आई जंदा केईं बारी केईं बारी ऐसा आई जंदा कि पानी टप्पने टप्पने बास्तै बंदे गी तारी आना बड़ा जरूरी चीज होंदी जिसलै क्योंकि कुदै कम्म पेई जंदा कुदै जाना पेई जंदा ते बगैरा पानी नाले क्रास कीते कुदै जाई नी सकदा ते ओह् नाला उ'ऐ क्रास करी सकदा जिसी तारी आंदी बड़े बारी ऐसा होएआ कि जिस आस्तै मिगी तारी सिक्खनी पेई तारी सिक्खी ते बड़ा मज़ा आया मतलब आस्ता आस्ता केह् होंदा कि नर्वसनैस्स ते इंजाईटी बड़ी जियां जियां तुस न्हांदे मतलब तारी सिखदे जाह्गे सिखदे जागे प्रैक्टिस करदे जाह्गे ते ओह् नर्वसनैस्स इंजाईटी खतम होई जंदी क्योंकि होंदा एह् ऐ कि जिस चीजै कन्नै असें अस चीज कन्नै प्यार होई जंदा जियां सानूं फिल्में नाल प्यार होई जंदा बाद च पानी नाल प्यार होई गेआ तैरना मतलब पूरा पूरा दिन पानी च न्हांदे रौह्ना होर ओह्दे बाद च ऐसा झाका खुलदा कि जित्थें जाओ नैह्रा च जाओ उत्थें डाई पुट्टो जित्थें जन्ने होन्ने उत्थें गै न्हान लगी पौन्ने होन्ने होर न्हाने दा मतलब बड़ी जगह् ऐसी ऐ ऐसी ऐसी डबरां लब्भियां डूंह्गी डूंह्गी डबरां जित्थें न्हाने दा मज़ा गै बक्खरा ऐ बक्खरा उप्परा दा डाइयां मारनियां छप्पड़ै दे बिच्च पानी दे बिच्च फिर खेलना शू शोआकी खेलदे ओह्दे च बड़े सारे मुड़े खासकरी कल्लै पैह्ली गल्ल कल्ले निं जाना होंदा अस कदें बी कुुदै बी न्हान गे होग जियां तलाऽ च गे जां फ्ही डिबरां च गे जां फिर नैह्रा च गे कल्ले कदैं नी गे कल्ले जाना अस जन्ने होन्ने ग्रुप च चार पंज बंदे होंदे जिसलै चार पंज अगर मुड़े होन तारी औंदी होऐ ते फिर न्हाना चाहिदा कल्ले नी न्हाना कल्ला न्हाने दा बड़े सारे खतरे बी होंदे केईं बारी बंदा कुदै कुछ बी अनहोनी होई सकदी ऐ पर नेईं कल्ले नी न्हाना सारें बंदें किट्ठे किट्ठे न्हाना होऐ ते मज़ा बी आंदा ते कन्नै सेफ बी रैंह्दा ऐ रेही कंपिटिशन दी गल्ल ते में कीता कि'यां कि जियां मिगी स्विमिंग आई ते में ऐन सी सी रक्खी दी ऐन सी सी दे बिच्च में नेवी ऐन सी सी रक्खी उद्धर बाद च साढ़े बड़े सारे जेह्ड़े कैंप ओह् लगदे रैंह्दे न कुदै मानसर झील च लग्गा दा कुदै साढ़ा मानसर लेक च लग्गेआ जित्थें सानूं साढ़े ट्रायल होंदे रैंह्दे हे कंपीटिशन आस्तै जियां साढ़ी नौसैनिक कैंप बोट पुलिंग दी टीम बनानी ही उ'नें इक बोट पुलिंग टीम बनानी ते ऐही ही उ'नें पर ओह्दे आस्तै उनें मुड़े चाहिदे हे स्विमर जेह्दी बज़ह् नै उ'नें कंपिटिशन कराया साढ़े पूरे जम्मू कश्मीर च जिन्ने बी ऐ हे ऐन सी सी दे बिच्च ते ओह्दे बिच्च में बी स्लैक्ट होई गेआ स्लैकट होई गेआ तारी सिक्खी लेई शैल ट्रायल ट्रूयल पास होई गे जेह्दे बाद च में जम्मू कश्मीर दी ऐन सी सी दी टीमां च पेई गेआ ते ओह्दे बाद अस गे एह् करान ते गे कु'त्थें मेरे हिसाब गे अस उत्थै गे विशाखापटनम साउथ इंडिया उत्थें गे ते असें बोर्टिंग जित्थें साढ़ा सब तो पैह्लें ट्रायल होएआ होर मिगी जेह्ड़ी सब तो स्हेई उत्थें बी में पास करी आया होर जित्थें मिगी सारा अपना स्हेई क्लाविटी एह् लग्गेआ कि डरना नेईं दलेरी दलेरी पानी च कूद्दने बास्तै बड़ी दलेरी चाहिदी शुरू शुरू च लेकिन इफ थोआढ़े कोल दलेरी ऐ ते तुस कुछ बी करी सकनें होर दूआ एह् ऐ कि दलेरी ते साह् पक्का एह् दो चीज़ां बड़ियां जरूरी न स्विमिंग बास्तै होर एह् चीज़ां बंदे गी डैवलप करनियां चाहिदियां ऐक्सर्साइज़ां करी कुरियै जियां मर्जी कोई घरै दा कम्म करो कुछ बी करो पानी च तुस त्यारी सिक्खो हत्थ पैर मारो कोई बी कुछ बी करना करना चाहिदा बंदे नू होर तारियां तारी मारना कोई बड़ी बड्डी गल्ल नी ऐ बस बंदे नू केह् करना चाहिदा कि स्टैमना जादा होना चाहिदा हत्थ पैर दलेर होना चाहिदा इ'यां नी डरपोक नी होना चाहिदा जे थोह्ड़ा ठंडा दिमाग होऐ बंदा सिक्खी लैंदा ओह् तारी बी इक बी नी आनी चाहिदी तारी बी चार पंज प्रकार दी आ ते तां गै ठीक रैंह्दा क्योंकि इक तारी मारदा केईं बारी बंदा थक्की जंदा फ्ही दूई तारी मारनी चाहिदी जियां पुट्ठी तारी सिद्धी तारी ड्रो गुम्म तारी बाह्री तारी हत्थ मूंह् कड्ढियै मूंह् बाह्र कड्डियै बड़ी सारी तारियां होंदियां ते बंदे नू मारनियां चाहिदियां ते जियां में आक्खा दा हा गे कैंप च उत्थे फिरियै उत्थें कंपिटिशन ट्रायल ते अस गे साढ़ा ट्रायल सारें दा पास होई गेदा फ्ही उत्थें किस्ती ते इ'यां इ'यां करियै स्विमिंग ने मिगी इक स्विमिंग दी बज़ह् नै इक कंपिटिशन च पार्टिसिपेट करने दा मौका मिलेआ जिसी अस बोलने बोट पुलिंग